गया नोंनाव गया गय फुलिआ बिसिबां जागोन बिगायाव उम नोंनाव गय फुलि दं नामा गय फुलि दं नामा ए बिसिबां बिसिबां लागोन फालाय उम गिदिरा बिसिबां खन्थामसो जावैनाया खन्थामसो माबानाया खन्थाम जावैनाया बिसिबां लागोन

एसे खमायला होनब्ला दस थाखासो खमायदो फिसा फिसाखौ दस थाखा लादो दुइ बिगासो दंमोन आंनो खयस' दाल खयस' दाल जागोन दुइ बिगायाव

दुइ बिगायाव होमबालाय आंनो फुलिखौ फानहरनो हागोन दा

होमब्लाय फानहरोब्ला लायसै आङो फुलिया दंमारो दा फिसा फिसाबो खयस' दाल खय दाल दङ बे थ्रिस थाखानि दामावनो हरदो थ्रिस थाखा थ्रिस थाखा लायो ना सल्लिस लायो बिसिबां थ्रिस थाखानि हरदो बेखौ खननै जावैनायखौ खननै जावैनायखौ थ्रिस थाखानि हरदो आरो खन्थाम जावैनायखौ पन्सास थाखानि हरदो दस थाखा खमायनानै हा हरमारगोन दा हरमारगोन दा होमबालाय लायनोसै दे